औ आं बयजोंबो ओंखाम जानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जों बर' जाबाय आर बर'फ्रा मालाबाबो मालायजों जाफानो लाजि खाया आरो मोजां मानो मोनो होनोब्ला बयजोंबो मिलाय जुलाय जोङो रायज्लाय रायज्लाय मिनि खुसि जोङो आरामै खोथा रायलायनानै जालांनो हायो जोङो ज' जिरायफानाय सम होनबाथाय नखरानो हग बा लोगोफोरजोंनो हग ज' जिरायफानाय होनबाथाय जोंङो बांसिन ओंखाम जानायाव ओंखाम जानाय समावसो जों ज' जिरायलायनाय जाखायो आरो औ बेखौथ' मोजां मोनखायोखा ओमफ्राय हुरमुरावहाय जेनबा मा बायदि हुरमुराव होनोब्ला बोसोर गोदान जाहैबाय एबा बैसागु जाबाय एबा जोनोम दिन जाबाय जोङो बे बोसोर गोदानावहाइ मानसिफोरखौ लिंहरनानै जों ज' जालायसै बोसोर गोदान फैदो जोंनावहाय होनलाय लायनानै लिंहरो जोङो जोंनि आं जाबाय गामिनि मानसि ओमफ्राय गामिनि मानसियाथ' बयबो ज' ज' थालायनाय जाखायो बयखौबो सिनायलायखायो ओमफ्राय बैसागु बैसागुआवथ' जोंनि गामिनि नङाबाबो गामिनियाथ' फैखायो आर गामिखौ बाद होनानै आलदा गामिनियाबो जोंनाव हाबफैयो सिनायनायफ्रा जोंनि न'खरनि मानसिखौ लिंहरो जोङो जों जोंनाव जाफैनो थाखाय आरो जोङो मा मा जाहोदों मानि जाहोनाय माहोनायफ्रावथ' मेरला गोबां रोखोमनि ओंख्रि थायो एबा बेदर थायो जोंना जायैबाय जों जेब्ला बोसोर गोदाननि लेंहरो होमबा अमा सिथारगोन जोङो अमा सिथारनानै ओमफ्राय दाउफोर सिथारगोन ना नाफोर सारनानै नाखौबो जोङो जाहोगोन बैसागुवाव जेनबा गोखा गोखै थाबाय गोखा गोखैआवहायथ' अमा बेदराथ' थाफाखायो ओमफ्राय जाय अमा जानो गोसो जाया बिसोरनो दाउबो संनानै होयो आरो जोङो ओमफ्राय ओंखाम गोरलै थाबाय जेनबा ओंखाम गोरलैयावथ' जोंनिया गोदान ओंखाम रजदों बा माइरं रजदों दा बेखौहाय जोङो गोरलै माइरंखौ लानानै जोङो बाउगोरनानै ओमफ्राय जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरजोबो ओमफ्राय न'खरनि मानसिखौबो बे समावबो नखरनि मानसिफोरखौबोथ' लिंहरखायो मानो होनोब्ला जोंनि गोदान माइरं रंजानायखौ जोङो एसे बोर मोनदों बायदि साननानै जोङो बयनोबो जाहोयो एबा जोंबो जायो बेबादिनो जोङो खालामो आरो जोंनि न'आव न'खरनि मानसिफ्रा बा जोंनि न'आवहाय नङाबा आं ओमफ्राय जेबायदि खुरनानै मोजां मोनो जों बे जानानै बेबायदि ज' जालायलायनानै हि मोजां गाज्रि रायलायनो हायो बे समावहाय नां नांलायनाय खमलायनाय जादोंब्लाबो बे समावनो जोङो मोजाङै फुस्लायनानै बा मोजाङै रायलायफिननानै जोङो थाफिननो हायो बे समासो ओरैबायदि सम खि जोङो मोनसे न'खरनि मानि न'खरनि मानसिफोरजों थाफानो हायो आरो जोङो